میرا صوبہ اتّر پردیش اس کے آس پاس شہروں سے متاثر جیسے کہ لکھنؤ مراد آباد علی گڑھ بریلی جعفر آباد فیض آباد سے متاثر ہیں اور اس ان چیزوں میں سے پہلے صرف دو شہروں میں تھی وہ صرف ہے سب سے نمبر ایک پر آتی ہے لائٹ یعنی بجلی وہ صرف پہلے شہروں میں تھی اب اس کو گاؤں میں دیکھنے کو مل گئی اور پڑھائی یعنی کہ ایجوکیشن جو صرف پہلے بڑے شہروں میں کے ہی لوگ حاصل کر سکتے تھے لیکن اب بدلتے دور میں یہ سب کے لیے ایک ساتھ کر دی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ مہن رہا ہے کہ بھومیکا کی وہ رہی ہے تو این سی ای آر ٹی کی جو سب کے لیے ایک پیٹرن بنا کر ایک طریقے کا سیلیبس تیار کیا گیا ہے جس میں آپس میں یہ کہ کمپٹیشن ہو اور پڑھنے کا صحیح سے صحیح طریقہ ملے اور نئے سے نئے دستیاب حاصل ہو رہے ہیں